जेह्ड़े साढ़े असें डगंर बच्छे रक्खे दे ना अपने घर ओह् उस डगंर बच्छे दा असें गी इक दुद्धै दा ते बेनिफिट होंदा ई होंदा ऐ दुद्ध दे कन्नै कन्नै असें लाभ होंदा ऐ बड़ा ज्यादा फायदा होंदा जेहड़ा ओह् फायदा असें गी एह् होंदा जेहड़ा साढ़ा मतलब उं'दा गोहा होंदा उस गोहे दा फायदा एह् होंदा कि अस जि'यां अपने घरे बिच इक जि'यां केंई बारी साढ़े जि'यां लोक ना चौका फेरदे गोहे दा ठीक ऐ इक शुभ होंदा ठीक ऐ एह् चौका फेरदे शैल सोह्ना लगदा दूआ नमबर साढ़ै जि'यां अस गोहा सोहा जि'यां फड़ी फुड़ी ऐ इक अपना जाइयै डोले बिच ढेर लाने हा गोहे दा ढेर लाने बाद ठीक ऐ जि'यां इक फसल होंदी ऐ जि'यां मक्क होई ओह्दे बाद च कनक राह्न्े कोला पैहलें अस केह् करने होन्ने हां अस गोहे दा फायदा कि'यां चुक्कने होन्ने आं अजकल दे बैसे बी ज्यादा यूरिया बगैरा सारा कुछ चलन लगी पेआ हैल बगेरा ते लोक ज्यादा इ'यै यूज करदे जेह्का मतलब के घरा दे इस्तेमाल करा दे इसी गै एह् चीज़ा गी इन्ना इस्तेमाल करने दे बजाए न असें लोकें गी ज्यादा प्राब्लमा केह् होंदियां बिमारिया शमारियां जेह्ड़ियां अजकल इन्नियां ज्यादा बिमारियां फैली दियां इ'नें चीजें कन्नै अस की ना गोहे दा गै पूरा फायदा इ'यां चुक्की सकने आं कि उस गोहे गी जि'यां आसें ढेर लाए दा होंदा ऐ इक फसल होई दूई असें राने कोला पैह्लें जगह जि'यां डोला बुहाने उंदे शा ओह्दे बिच खलारे हा खलारने बाद ओह् इक जगह शैल सोह्नी हैली होई जंदी ठीक ऐ उस फसला गी असें गी ठीक ऐ लाभ बिना यूरिया बिना हैल पाएदे इ'यां मतलब ओह् गोहा देई सकदा ओह् गोहा इन्ना मतलब कि साढ़े इक सेहद आस्ते बी फायदेमंद ऐ हून साढ़े जेहड़े पराने लोक हे ओह् कोई एह् ते नेईं करदे हे मतलब कि हैल जां यूरिया उसलै पैसा पुसा बी घट्ट होंदा हा ते लोक इटनें चीज़े उप्पर घट्ट गै ध्यान दिंदे हे कि असें एह् हैल बगैरा जां एह् चीज़ा यूस करनियां ना ओह् इस्तेमाल गै नेई करदे हे इटनेंगी इस्तेमाल करदे है अपनी इटयो इक चीज़ ओह्दा बैनीफिट जेह्ड़ा लाभ उनेंगी सारे गी मिलदा अज्ज बी साढ़े पुराने लोक जेह्ड़े किन्ना किन्ना इक स्टेमना रखदे ना असें लोकें गी ते इन्ना है गै नेईं ऐ ओह् स्हत्तर स्हत्तर अस्सी अस्सी साल दे बी लोक ओह् साढ़े बराबर दे केंई केईं खड़े होई जंदे ना ते साढ़े लोक ना जेहड़े ओह् हैल यूरिया एह् यूज करियै मतलब इ'नेंगी इस्तेमाल करी करी अज्ज चाली पंजताली साल दी उमरा बिच गै ते बस होई जंदे कुसै गी गोड़े गी दर्द ते कुसे गी केह् होई गेया ते कंदे केह् होई गया मतलब इयां नेई करना चाहिदा आसेगी आसे गी इस चीज़ा दा जियां डगंर रक्खे दे ना उंहे डंगरा दा बिनेफिट दुध दे कने कने ना इस चीज़ दा पूरा बिनीफिट लेना चाहिदा कि जि'यां कि गोहे दा पूरा बनीफिट लैना चाहिदा पूरा लाभ लैना चाहिदा साढ़े जियां घर हर डोगरे नै कुसै ना कुसै नै डंगर बच्छा रक्खे दा गे होंदा ते उसी इ'यां करो कि जेहड़ा थुआढ़ा मतलब कि गोहा शोहा बनदा तां उसी इक जगह किट्ठा करियै बाहर करियै इक फसल लाने कोला पैहलें उस डोले बिच ओह्दा मतलब इस्तेमाल करियै ठीक ऐ ओह् इस्तेमाल करने दे बाद फिर अपनी फसल लाओ फिर ओह् कुदरती तोर इक नेचरुली चीज़ त्यार होंदी ऐ सोह्नी ओह्दा मजा गे कुछ और होंदा ऐ ते जी